आंनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिथावनासिन आरो दिन्थिफुंनाय मोसाफुंनायानो जादों खेराइ बेनो जादों उदालगुरि डिस्ट्रिकनि सिङाव थानाय निमायफुर गामियाव मोसानाय आरो जों गोबां मोसाबोबाय जेरै बर'नि बैसागु मागो आरो बबेयावबा माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोब्ला बेयाव जों गोबां मोसाहैबाय जेरै बैसागु मेथाइ आरो लोगोजों एदावलायनाय मोसानाय मेथाइ बेफोरखौ जों गोबां मोसाहैबाय आरो जोङो बैसागुआवबो गाजा गोमजायै बिदिनो खनै दामै मोसानाय जायो जोङो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बर'नि मोसानाय होनोब्ला जों बैसागु मोसानायखौनो बुंनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि मोसानाय दं बर'नियाव जेरै बागुरुम्बा थुंग्रि सिबनाय आरो खफ्रि सिबनाय मोसाग्लांनाय गोबां रोखोमनि दङ जोंनि बर'फोरनियाव मोसानाया आरो जोङो नुनो मोनो जे दौदिनिया गोबां आरो गोबां रोखोमनि मोसानायखौ बर'फोरनि गेजेराव आरो जोङो आरो जोङो अबेयावबा गोजान गोजानाव मोसानो लेङोब्ला थांनाय जायो जेरै जोंनि गामिनिफ्राय जों मोसाग्रा लोगोफोर दंखायो जों खमैब्लाबो बेयाव जिनै जिबाजोनसो दङ आरो जोङो सोरबा खावलायोब्ला मोसानाय जायो बेखायनो जोङो बर'नि मोसानायफोरखौ मोजां मोननानै जों मोसानाय जायो गाननाय जोमनायजों लोगोसे जों मोसानायखौ लाखियो बेखायनो जों जोबोद मोजां मोनो